मछलीके व्यवसायमे सरकारके तरफ से कोनो घटना भेला पर कोनो मुआवजा न मिलै छै अखुनकाके जमाना बहुत आगे बढ़ गेल छै बाल बच्चा सबके जे पढ़ाइ लिखाइ करबै छी ओकरामे एते खर्चा अबै छै जे मछलीके व्यवसाय करके ओकर खर्चाके मेन्टेन करनाइ बड़ा मुश्किल हइ कि बच्चा पढ़ लिखके डॉक्टर इन्जीनियर ओवरसियर वि डि ओ सी ओ जे बनतै जैसे घरके अच्छा हालत होतै बहुत पैसा मिलतै जैसे रहन सहन घर दुआर सब बनतै सब व्यवस्था ठीकठाक होतै एहि से चाहै छी कि अपन बच्चा दोसरा व्यवसायमे लागल रहे